मैंने डांस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट मैं जब फिफ्थ क्लास में था जब गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था उसमें उसमें स करा था पार्टिसिपेट तो इसके लिए काफी मैंने प्रैक्टिस करी थी यह मेरा पहला एक्सपीरियंस था इसके लिए मैंने काफी प्रैक्टिस करी थी और यह ए मेरे लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस था